जोंथ' दानि बोथोराव सिबनायनि माबाखौनो नुहरला माथो बयबोहाबो बिल्डिं आरो आर सि सि न' खालामना लाजोब्बाय गोदोहाय लिरोमोन लिरनायालाय गोबोरखि हा गाग्लिनानै आरो गोदोनि न'वाथ' गासैबो थुरिनि अबेबा औवानि इन्जुरा आरोखि आर बबेबा फाथिसिनानि जायोमोन दा लिरनायखौथ' जों नुला दानि बोथोराव दा आरो मुलाम्फाफोर मिथिनाया जाहैबाय गोदोहाय इसे एनै मोनथियोमोन गोदोनिखौ होननायसो जाबाय आरो